हां हलो हा ॿुधायो छा ॿुधायो

अच्छा हां असां दादा मिसल पाव वड़ा पाव मिक्स पकोड़ा ठहंदा अथव दाल पकवान ॾही कोकी इडली मेदू वड़ा ठहंदा आहिनि मिठे में मां माल पुओ शीरो ठाहींदी आहियां ऐं गजरुनि जो सीरो जमूं पिण मिलंदव न रोज़ जी रोज़ रोज़ जो रोज़ु ठहंदो आहे हा तव्हां जा घणा माण्हू आहिनि अच्छा तव्हांखे छा छा खपेव अच्छा हा ॿियो

अच्छा सभिनी जो मिलाए करे ॿुधायांव की न अलॻि अलॻि बुधायांव सभिनी जो मिलाए ॿ हज़ार थींदव हा हा असां मोकिलींदा जिते बि चवंदव

हां असां मोकिले सघंदा हीउ त पैसा असांखे तव्हां जीपे कजो न न सभु पीवर वेज आहे असां वटि

न वेज ई ठाहींदा आहियूं ऐं मंझंनि जो रोटीअ में कुझु मोकिलियांव असां फाइबर जी कुलाह ठाहींदा आहियूं कढ़ी चांवर ठाहींदा आहियूं दाल चांवर ठाहींदा आहियूं हुनसां गॾु पटाटा हूंदा आहिनि पोइ तव्हां खे जेको खाइणो हुजे ॿुधायो असांखे अच्छा मंझंनि जी रोटीअ में हुनजो हज़ार रुपयो

राइतो पापड़ सलाद इहे सभु गॾु मिलंदव जीपे मोकिलियो न भले

हा ॿी ताईं थींदी हां

न उहो अलॻि में न हूंदी अथव उनमें ई ईंदी आहे मन ॿी ताईं मोकिलियांव थी जय झूलेलाल